ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تالیف و تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو بہت زیادہ ترقی کرائی ہے جن میں سے اس وہ تاجر جو بڑے ہیں جو کہ نامور ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بہت سارے بہت سارے بہت ساری کمپنیاں کھولیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگ اس کے ذریعے اپنا روزگار چلا رہے ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں مکیش امبانی جنہوں نے بہت ساری ایسی کمپنیاں کھولی ہیں جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذریعہ معاش حاصل کرنے میں آسانی ہوئی ہے اسی طرح ٹرانسپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو ایک لیڈر ہیں نتن گٹگری انہوں نے جب سے یہ ٹرانسپورٹ اور روڈ کے منتری بنیں ہیں انہوں نے روڈ کو کافی اچھا بنایا ہے جگہ جگہ پر بہترین فلائی اوور بنائیں ہیں اور ہر جگہ روڈ خراب تھے وہاں کے روڈ اچھا کرائے ہیں تو اس طرح بہت سے ایسے ہندوستان میں تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں انہیں میں سے کیجروال بھی ہیں جنہوں نے تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دیا غریبوں کے لیے جو کہ آسانی کے ساتھ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں